आङो बेग मोनसे बायदोंमोन आखाइनि बेग बेदिनो गिदिर मोजां नुनायखाय बायदोंमोन आङो दै सोजागोन एबा साथा गंसे सोजागोन होननानै ओमफाय बेगानो जोराखिसै माबा खेबसे खेबनै सेन बोनायावनो सेनानो गावजोबबाय ओमफ्राय माबायाबो दैग्रा फिथायाबो नस्थ' जाजोबबाय ओंखायनो आं लोगोफोरखौबो लाहोगाराखिसैहाय माबायानो अनलाइना साबमा होननानै थाब नस्थ' जायो होननानै लाहोगाराखिसै